कमरमे दर्द होयत छै तऽ हरदि चूना दएकऽ लगेलक तऽ ओकरा जे छै से दर्द कम भए जाइत छै आओर जे छै से लहसुनतेला बनेलक ओहोसँ मालिश करि देलक देहके दर्द कम भए गेल ओहिसँ नहि भेल तऽ डाक्टरो उपायमे गेल लोग मिलैत छै आइकाल्हिमे दू चारि रुपैआमे गोली एनासिनके तऽ ओहि आरसँ नहि भेल तऽ कहलक डाक्टरके दबाइ खाए लऽ तऽ वएह दू रुपैआमे तीन रुपैआमे गोली दैत छै ओ खेलक तऽ कहलक आराम भए जाइत छै ओहिसँ होयत छै तऽ एगो तेल चललय हँ बिजलीके ओहोसँ मालिश करैत छै ताहिसँ नहि होयत छै तऽ सुइआ चललय हँ डाक्टरके ओहो दैत छै तऽ लोककऽ तऽ रक्षाके लिए बहुत उपाय सोचऽ न पड़ैत छै जब लोककऽ दुःख पड़ैत छै तऽ लोग डाक्टर लग जाइ छै कोनो वैद्य लग जाइ छै झड़ाबइओ फुकाबइओ लऽ जाइ छै कहलक ओकरोसँ झड़ा लेब तऽ कनिटा नीक भए जायब ओहिसँ नहि भेल तऽ बड़का डॉक्टरके पास गेल अल्ट्रासाउण्ड करलक ओहिमे देखलक तऽ फेर ओकर दबाइ चालू केलक की करतय लोग वएहसभ न करतय